अ इयो बरुवा मबाइल सेन्टार मोनना इयो आंनो मा होनो भिभ' नि ब्रेन्डनि मबाइल नांगोमोन आरो ना भिभ'

ओमफ्राय फर जि फाइभ जि

ओमफ्राय जेबो कुवालिटिनिथ' जेबो माबा गैया दा ना जेबो प्रब्लेमफोर गैया अ माने आंनो गाबोन समफोरनो नांगौ आरोना अ डिसकाउन डिसकाउनफोर गैया नामा एसे एनै भिभ' ब्रेन्डआ बेसां बेसां प्राइसनि आंनो सेभेनटिन एइटटिन इदिनि नांगोमोन आरो अ केमेरा कुवालिटिफ्रा मोजां नांगोन आरो गासिखौबो

अ ओमफ्राय भिभ'निफ्राय आरो मा मा ब्रेन्डनि मबाइल दङ

दे होमब्लालाय आं थांनानै नायनानै लाना फैनसै ने अ अ ओं